ईअं त सूरत शहर ॾाढो ई तरक़ी करे रहियो आहे महिलाउनि लाइ याने की जाइफ़ू छोकिरियुनि लाइ त सूरत जहिड़ी सेफ ऐं सुरक्षित जॻह काई बि कोन्हे सूरत जिले में शिक्षा रोज़गार ऐं समाजिक स्थिती जे मामले में माईयुनि खे या छोकिरिनि खे मुख्य चुनौतियूं अहिड़ियूं त कोई ख़ासि आहिनि कोन्ह पर तॾहिं बि वॾे वॾे शहरनि में वरी वरी नंढी वॾी ऐं नंढा माण्हू ॿई तार ॿई टाईप जा माण्हू रहंदा आहिनि त नंढनि माण्हुनि में जोके वधीक पढ़ियल लिखियल कोन्हनि ईअ ॻाल्हि ॾिठी वई आहे हाणे बि कई कमिनियुटिनि में उहे पंहिंजी छोकिरियुनि खे पढ़ायण न कनि पढ़ायण जी न कंदा आहिनि उहे घर मां थोरो सो छोकिरियुनि खे घटि कढंदा आहिनि या वरी ॾहें या ॿारहें साल खां पोइ उहे छोकिरियुनि खे स्कूल मोकिलिण लाइ न मञंदा आहिनि ऐं अवसर त ॾाढा ई वॾा आहिनि असांजे सूरत शहर में छोकिरियुनि में कोई बि डिस्क्रिमिनेशन न रखियो वियो आहे हा हुननि जी फैमलियुनि जो कोई सपोट न हुजे हुनमें सरकार कोई ॻाल्हि न कोई हेल्प नथी करे सघे पई बाक़ी त असांजो सूरत शहर ॾाढो ई तरक़ी करे रहियो आहे छोकिरो ऐं छोकिरियुनि में बिल्कुलु कोई स बिल्कुलु समानता आहे कोई बि भेदभाव न रखियो वियो आहे